कैसे हो दीदी आप अरे कुछ नहीं बस हमें वो कुछ पीसेस चाहिए थे कैसा है सब काम आप कैसा चल रहा है आप का आप को तो याद आती नहीं है हाँ दीदी सब बढ़िया हैं आप बताएं आप के घर में सब लोग कैसे हैं कुछ नहीं दीदी हमें कुछ टॉयज़ वगैरह चाहिए थे हाँ लकड़ी के जी दीदी दीदी मुझे टॉयज़ तो मछली वाले डिज़ाइन में चाहिए

कुछ भी वैसे कुछ छोटे छोटे ऐसे जो मतलब देखने में अट्रैक्टिव हो बहुत अच्छे लगें देखते ही उस को बहुत अच्छा लगे हाँ ऐसे हाँ दीदी हमें हेंगर की दो तीन पीसेस चाहिए थे नहीं हमें ऊन में चाहिए इस का हेंगर वगैरह हाँ हाँ हाँ दीदी हम डिज़ाइन वगैरह बता देंगे बट हमें अपना कलरफ़ुल चाहिए दीदी पूरा एक मतलब बहुत अच्छा दिखना चाहिए उस को हाँ दीदी हाँ दीदी हेंडीक्राफ्ट

और दीदी और क्या क्या बना लेते हैं आप मतलब आप के यहाँ स्पेशल क्या बनता है बहुत मतलब जो आप के यहाँ जा ज़्यादा बनते है हाँ दीदी दीदी मुझे न एक सैक चाहिए था जैसे उड़ते हुए का बुद्ध का रहता है न वैसे बना देंगी में अब लग हाँ रखने के जैसे पहले एक दूसरा फिर उसके ऊपर ऐसे उड़ते हुए रहते हैं दो तीन दीदी आप के यहाँ कितने का आता है जो मैं बोल रही थी टाइप से और

अच्छा हाँ दीदी आप थोड़ा कम कर दें हमारे लिए हाँ वो तो है कब तक मिल जाएंगे दीदी हमें ये हाँ हाँ मुझे थोड़ा कम टाइम में ही चाहिए थे ठीक है दीदी हाँ